देश देश विदेश का भी समाचार इससे पता चल रहा स्थानीय राजनीति समाजिक आर्थिक जिससे खेती गृहस्थी और सारी चीजें स समाचार के माध्यम से सुनने को मिल जाता है मोबाइल यूट्यूब के जरिए और इससे हम लोग को सही सही समाजिक ज्ञान हो जाता है आर्थिक ज्ञान हो जाता है क्या लाभ सरकार दे रही है छोटा मोटा जो भी है इसके जरिए अपने को पता चल जाता है और हम लोग तो हिन्दी ही भाषा जानते हैं इसके लिए हिन्दी ही में रूचि रखते हैं इसके जरिए हम सबको हिन्दी से पढ़े लिखे हैं हिन्दी में ही हम लोग को जानकारी है हिन्दी ही हम लोग बोलते हैं हिन्दी समझते हैं हिन्दी जो है हिन्दी बोलते हैं समझते हैं और हिन्दी में ही हम लोग समाचार यूट्यूब खेल जो भी है सब कुछ हिन्दी में ही हम लोग जानते है समझते हैं और हिन्दी से ही हम लोग अप रुचि रखते हैं तो छोटे बड़े लोगों की भा की बात भी हिन्दी में ही जानकारी मिलती है और हिन्दी से ही हम लोग की जानकारी किसी भी बच्चों को देना रहता है तो हिन्दी में ही समझा देते हैं इसलिए जिसके जरिए हिन्दी जो है हम लोगों की शुद्ध जन्म से ही से ही इसके विषय में जानते हैं भाषा को ही बहुत ज़्यादा महत्त्व देते हैं और हिन्दी से ही हम लोग पढ़े लिखे हैं हिन्दी से ही और सारी सूचनाएं जो है हिन्दी में ही हम लोग समझ में आती हैं और हिन्दी को ही हम लोग अपना कोई भी चीज जानकारी लेना रहता है तो हिन्दी से ही हम लोग जानकारी लेते हैं जिसके जरिए हम लोग को पूरी तरीके से हिन्दी में ही रूचि रहती है और हिन्दी और हिन्दी हम लोग हमेशा अपने जीवन के साथ जोड़े रहते हैं और हिन्दी भी अपना अच्छी मजबूती पकड़ है हिन्दी ही हम लोग हमेशा सामजिक आर्थिक राजनैतिक जो भी भ चीज है हम हिन्दी में ही जानते हैं हिन्दी से ही पढ़े लिखे हैं हिन्दी से ही सब कुछ जान पहचान अपनी हिन्दी ही है हिन्दी में ही जो भी है कुछ छोटा मोटा कोई प्रोग्राम है हिन्दी का तो हिन्दी में ही देखते हैं हिन्दी में ही समझते हैं हिन्दी ही सीखते सीखे हैं हिन्दी ही लोगों बच्चों को भी सिखाते हैं ताकि हिन्दी को हिन्दी में हम लोग रूचि रखते हैं हिन्दी से ही सब कुछ जानकारियाँ आना जाना रहना खाना पीना सब हिन्दी में ही लेना देना जो भी है वो सब कुछ हिन्दी में ही सब हम लोग जानते हैं हिन्दी का शुरू से ही